मां हिक घरेलू स्त्री आहियां मां नंढपण खां घर जा कम पंहिंजे हथ सां कंदी आहियां मूंखे इन घर जे कमु करण में मज़ो बि ईंदो आहे ऐं चवंदा आहिनि त जेके घरु साफ़ु हूंदो आहे त हुते लक्ष्मी वास कंदी आहे सो इन करे मूंखे पंहिंजो घरु पाण ई साफ़ु करणु वणंदो आहे घर जे स कम जे अलावा मूंखे बाग़बानीअ जो शौक़ु आहे घर में मां हिकु नंढी बाग़ बाग़ ठाहियो आहे जंहिंमें मां भाॼियुनि जा ॿिज ऐं गुलनि जा ॿिज पोखिया आहिनि उनजी संभाल मां पाण कंदी आहियां उनजी छंटाईं बि पाण कंदी आहियां इन में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे गुलनि खे ॾिसी मुंहिंजो चेहिरो खिली वेंदो आहे जीअं गुल खिलंदो आहे तीअं मुंहिंजो चेहिरो खिली वेंदो आहे गुलनि खे मां पंहिंजे ॿारनि वांगुरु सम्झंदी आहियां उन्हनि खे रोज़ु पाणी ॾियणु सुका पन कढणु खातर ॾियणु इहे सभु कम मां पाण कंदी आहियां इन में मूंखे ॾाढो मज़ो बि ईंदो आहे अने इनजी संभाल मां पाण पंहिंजे हथ सां कंदी आहियां